کھیل کو لے کر اگر ہم بات کریں تو کھیل کسی بھی طرح کا ہو چاہے کرکٹ ہو چاہے والی بال ہو چاہے فٹ بال ہو چاہے کبڈی ہو چاہے کھوکھو ہو چاہے اپنے لنگڑی ہو ہر طرح کا کھیل جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے تندرستی ثابت ہوتا ہے کیونکہ کھیل جب آدمی کھیلتا ہے تو اس کا جسم اس کھیل کو لے کر بہت اکسائیٹڈ ہوتا ہے وہ وہ بہت مطلب کھیل کو لے کر وہ بہت پر سکون رہتا ہے بہت ہی مزے میں اکسائیٹڈ رہتا ہے تو اس کے بیس پہ ذہنی سکون میں بھی وہ ایک طریقے کا کسی طرح کا کوئی اورکوئی اور سوچ نہیں بس کھیل بس کھیل کو لے کر سوچ ہے بس کھیل کھیلنا ہے بس تو کھیل کو لے کر ذہنی اور تندرستی طرح کے کردار میں بہت ہی زیادہ مفید ہے یہ کھیل پھر کھیل کسی بھی طرح کا ہو کھیل سب سے بہتر میری نظر میں والی بال فٹ بال ہے کبڈی ہے یہ سب کھیل میں انسان کے جسم میں راحت ہوتی ہے سکون پیدا ہوتا ہے خون گرم گرماہٹ سے دوڑتا ہے رگوں میں تو کھیل آدمی کو کھیلنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ذہنی سکون ملتا ہے اس کو تندرستی ملتی ہے اس کا جسم ایکٹیو رہتا ہے اس کو سستی نہیں چڑھتی کھیل کے بہت سارے فائدے ہیں یہ تو میں ایک سے دو بتایا ہوں لیکن کھیل کھیلنے سے انسان کو بیماری نہیں لگتی کھیل کھیلنے سے انسان کو مطلب دماغی سنتولن اس کا بگڑتا نہیں سب کچھ اس کا لیول رہتا ہے اس کا مطلب کلیئر رہتا ہے وہ سب تو کھیل جتنا آدمی کھیلے اتنا اچھا ہے کھیل کھیلو کردار کھے کھیل میں کھیل کو لے کر آدمی ہمیشہ سکون سے رہتا ہے